گڈ ایوننگ سر جی سر جی جی گلوب موبائل جی جی جی گلوب موبائل کے نام سے ہے گلوب موبائل سنٹر

جی سر بتائیں

اچھا اچھا

جی جی جی جی جی تو اس میں جو ہے سر ابھی فی الحال جو ہے یہ میٹرولا جو ہے یہ زیادہ مطلب وہ چل رہی ہے اس کا بیٹری بیک اپ بھی اچھا ہے چار پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ سے چھ ہزار تک جی اور اس کی پھوٹو گرافی بھی ٹھیک ہے اس کا میگا پکسل جو ہے وہ ایک سو اڑتالیس میگا پکسل میں ہے اور ٹھیک ہے زومنگ بھی اس کا بہت اچھا ہے جی جی جی دونوں صحیح ہے فرنٹ کا بھی کیمرہ ہے اور بیک بھی ہے پرائس وہی پندرہ ہزار پلس جی جی جی فائیو جی ہے اب تو فائیو جی ہی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں جی جی دیکھیے کمپنی کوئی بھی موبائل بناتی ہے تو وہ اپنے حساب سے اچھی بناتی ہے سمجھ گئے ویوو اپنے حساب سے وہ بھی اچھی ہے کمپنی اور میٹرولا بھی اچھی ہے لیکن بس یہ اگر کم وہ یہ کریں آپ اس کو مطلب یہ ہے کہ کمپرومائز کریں تو میٹرولا ابھی مطلب اچھا چل رہا ہے تو ہاں بیٹر ہے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر لینا ہے تو آپ میٹرولا کا ہی لیں ہاں فائننس بھی ہو جائے گا سر فائننس بھی ہو جائے گا جی جی ہاں جی جی جی وہ منتھلی ہاں ہاں آٹھ مہینے بھی ہے دس مہینے بھی ٹھیک ہے

نہیں نہیں ہیٹ تو ہیٹ تو نہیں ہوتا ہے میٹرولا نہیں ہو رہا ہے اتنے کا نہیں نہیں ابھی تو کچھ اس طرح کی کوئی دقت پریشانی نہیں ہوئی ہے ہاں نہیں نہیں کمپلین ابھی نہیں

جی جی لکھنؤ میں جو ہے جی لکھنؤ میں ہی ہے آپ کو میں واٹس اپ کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے لوکیشن میں واٹس اپ جی جی

ہاں ہاں بیسٹ ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے اوکے